आंनि लोगोरिजों थाबायो बिदिनो भैर'बखन्द थाङो ओमफ्राय भैर'बखन्द थाङो बिथिं गरामुल थाङो ओमफ्राय बिदिनो त्री हाउस राइन' रिजर्ट बेहाय बिदिनो थाबायो बेलासि बेलासि थाङो थाबायनो ओमफ्राय जोंहानि न'नि लामायाव फैयो हेनाखौ लांफैयो टाइम लानानै माने बिदि हदाय थांनाय बे नङा हदायथ' थाङा बिदिनो जेनेबा मान्थ आरो ना बिदिनो अवान मान्थ टु मान्थनि उनाव खनसे फैयो लोगो हमो ओमफ्राय बिदिनो थाबायनो थाङो बिफोरबायदिनो ब्दिनो जेनेबा टाइम स्पेन्द खालामो लोगो मोनबाय थाया गोबावनि उनाव लोगो मोनो टाइम स्पेन्द खालामो बिदिनो बेरायो जायै लोङै इनजय खालामो बिथिंजाय थाङो त्री हाउस थिंजाय थाङो आरो राइन' रिजर्ट थिंजाय थाङो मोजां मो मोजां नाङो बोथोरफोराबो जेनेबा बिदिनो जेनेबा टाइम लानानै थांबाथाय बोथोरा मोजां जाबाथाय मोजां नाङो माबा मोनसे रमान्टिक बिफोरबायदि फिलिं फैयो ना बिफोरबायदि बिदि आरो थाङो बेरायो जायो लोङो रायलायो सुखु दुखु रायलायो मोजां हामा बेफोरखौ सोङो बेफोरबायदि मालाबा नांलायनायबो जायो नांलायनाय बुलायनाय बिफोरबो जायो बिफोरबायदि आरो ओमफ्राय बिदिनो दंफां साहायाव जयो जनानै बिदिनो गावनि बाथ्रा सुखु दुखु बाथ्रा शेयार खालामगोन आंखौबो शेयार खालाम आं आंखौथ' खोन्थाखायो आं ओरै जेनेबा गावनि बाथ्राखौ आंखौहाय जेनेबा आंनो खोन्थानानै शेयार खालामो आरो आंबो बिदिनो खोन्थानाय जायो बिदिनो रायलायनाय जायो गेजेर गेजेर बिदि भैरखुन्डआव थांनाय जायो थाङो गिदिङो बेरायो सानैबो टाइम स्पेन्द खालामो बेफोरबायदि जेनेबा गावनि बयफ्रेनजों टाइम स्पेन्द खालामबाथाय जेनेबा माला मा टाइम जालाङो पाट्टा मोना माने टाइमआ माने टाइम माने बे बे मोनसे टाइमआनो थाबाय थायाना जेनेबा बे फुङाव लोगो हमलायबा माला एकथा दुइथा जालाङो जेखौ माने जेबो पाट्टा मोना गोसोआव बिदि सानो जे टाइमआ दानो थांथ'नाङा थांथ'नाङा बेफोरबायदि थाङो गिदिङो जायो लोङो सुखु दुखु मोजां हामा बेफोरखौ रायलायसिगोन रायलाय रायलाय बिबो न'आव थाङो आंबो न'आव फैसिगोन बास